मोबायल मोबायल मोबायल दीस रात सगळीं भुरगीं मोबायलूच यूज करतात शिकपाचें सोडून लेगून मोबायल घेवन बसतात शिकता म्हणून नांव सांगता आनी भितर रुमान बसून आपलो फोन यूज करतात आनी आतांच्या काळान चड करून भुरगीं मोबायलाचेर आपलें शिक्षण करतात म्हणून सांगता पूण मागीर पळोवंक गेल्यार भलतेंच कितें तरी करता ह्या मोबायलाच्या कारणाक लागून भुरगीं शिकतात उणी आनी मोबायलाचो गैर वापर करतात चड गेमी खेळटात नाका जाल्ले विडियोज पळयतात मागीर नाका जाल्ले विडिओस पळयतात ऑनलायन रावतात फ्रेंडा फ्रेंडा कडेन चॅट करतात आनी अशेंच कडेन अशेंच तरेन आपलो टायम वेस्ट करतात मोबायलाचो खूब बरे तरेन वापर जावंक शकता पूण तरी लेगून तें तीं करिनात ताका लागून तांची न्हीद सारकी जायना ह्या मोबायलाच्या वापराक लागून न्हीद सारकी जायना नाका आसले एडिक्शन तांकां जातात तांचे तांची भलायकेक लाग भलायकेक देखून तें खूब तें खूब इफेक्ट करता तरी आसतना भुरगीं तें खूब तरेन वापरतात ह्या मोबायलाच्या वापराक लागून तांचे दोळे लागून दुखपाक लागतात तकली दुखपाक लागता अशे तरेन ताचो वायट परिणाम भलायकेचेर जाता मोबायल वापरतना भुरगीं सकयल पळयतात आनी ताका लागून तांचे गोमटेक वा फाटी फाटी फाट दुखपाक लागता आनी अशे तरेन वायट परिणाम जाता भुरगीं भुरगीं शिक्षणांत खूब उणें माक्स घेतात आनी हे मार्क तांकां आनी हे मार्क तांकां मागीर फुडल्या पावलां वा फुडलें शिक्षण करूंक खूब त्रास वा खूब डिफिकल्ट तांकां जाता जायते फावटी गाडी चलयतना देखून आतांची भुरगीं फोन वापरतात फोन घेतात वा ऑनलायन चॅट करतात आनी मुखार गाडयांक पळयना आनी हाका लागून एक्सिडंट वाडटात जायते जाणां नाका जाल्ले तरेन हो मोबायलाचो वापर करतात नाका जाल्ले विडियो काडून लोकांचे विडियो काडटात आनी ऑनलायन सोशल मिडियाचेर शॅर करता आनी खूब वेगळे तरेन ओ वायट तरेन ताचो परिणाम जाता आनी दुसऱ्या आनी हे विडियो काडून दुसऱ्याकूय ताचो वायट परिणाम जाता आनी अशे तरेन तांचे मानसीक स्थिती आनी दुसऱ्यांची मानसीक स्थिती पिडार करता वा